जोंनि जायगायाव साबसिन फिथाइ दिखांनो हानाय आबादानो जाहैबाय माय आबाद माय आबादखौ जोङो बोथोराव खेबसे मावनानैनो बोसोरसेनि जानायखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो मानोना जोङो माय नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया मानोना जोङो मायखौ जोङो सौनानै जोङो बिनि माइरंखौ जोङो जायो आरो जोङो माय एबा माइरंखौ जोङो फान्नोबो हायो बिनि थाखाय जोंहा गोबां मुलाम्फा